जय झूलेलाल अंकल मां ओला बुक कराई आहे तव्हांसां थोरी देरि पहिरियां ॻाल्हायो तव्हां किथे पहुता आहियो अञा चङी देरि थी वेई आहे तव्हां आया नाहियो कोई गाॾा अटिकी पई अथव ख़राबु थी वई अथव ट्रॅफिक आहे ख़ाली मूंखे चङी तरह अगरि ॿुधाईंदव त मां तव्हांखे सहुलियत सां रस्तो ॾेखारे सघंदीमांव भई इन पासां अचो उन पासां अचो छो जो छाहे असांखे किथे वञिणो आहे न मां चङी देरि खां पई बीहां किथे असांखे पहुचणो आहे त उन हिसाबु सां मां गाॾी बुक कराई हुई तव्हां ख़ाली अंदाज़ मूंखे ॾींदव तव्हां केतिरी देरि में था अचो त छाहे ओस ख़बर पवंदी की मां साम्हूं वारे खे बि ॿुधाए सघंदमि त मां हेतिरे टाइम ते पहुचां थी तव्हां लोकेशन किथे आहे थोरो चङी तरह गाइड कंदव न त अॻियां पुठियां मां तव्हांखे शायदि शोर्ट कट रस्तो कुझु ॿुधायांव थी हितां हली अचो उतां हली अचो छो जो छाहे चङी देरि थी वेई आहे थोरो अगरि मूंखे गाइड कंदा तव्हांजी लोकेशन किथे आहे त पोइ ॾाढो सुठो थींदो